آج ہندوستان کو کئی مسائل سے درپیش ہونا پڑ رہا ہے ہمارے ماحولیاتی مسائل بہت ہی بڑھ چکے ہیں ہمارے ماحول میں کارخانے بنا دیئے گئے ہیں تیز رفتار گاڑیاں ایجاد کر لی گئی ہیں ماحولیاتی نظام میں کئی کیمیائی کھادیں کیڑا مار ادویات سے فصلوں کی پیداوار کئی گنا بڑھا لی گئی ہیں اس سے کسان کھیتی باڑی کم کرنے لگے ہیں اور اچھی خا قسم کا اناج آنا مشکل ہو گیا ہے اور موسم میں تبدیلی آ چکی ہے اوزون لیئر کو نقصان ہو رہا ہے جنگلات کی کٹائی ہو رہی ہے اور ایئر پولوشن بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے پلاسٹک پولوشن بھی بہت ہو رہا ہے اس سے ماحولیاتی نظام آلودہ ہو رہا ہے ماحولیاتی نظام کے مسائل کی وجہ سے ہمارے ارد گرد کا منظر دریا جنگل پہاڑ پہاڑی سمندر کھیت مٹی میں بدلنا بدلاؤ آ رہا ہے اور سال بھر کے موسموں میں بارش کے وقت بارش کافی تاخیر سے ہو رہی ہے اس سے کئی بیماریاں آ رہی ہیں ایسے ہی سردیوں میں سردی اور موسم گرما میں گرمی تاخیر سے ہو رہی ہے اس سے ہمیں کئی بیماریوں کا اور ماحول کے مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس سے ہمارے ہندوستان کے ماحول میں کئی مسائل ہو رہے ہیں اور ہم اس کے شکار ہو رہے ہیں